اسکول کے بعد بچے شام کو پرائیویٹ ٹیوشن میں جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہت بری عادت ہے کیوںکہ پہلے کے زمانے میں جو استاد ہوتے تھے وہ اپنے کلاسروم میں طالب علم اسٹوڈینٹس کو اتنا بہتر میتھڈس سے سمجھا دیا کرتے تھے کہ انہیں پرائیویٹ ٹیوشن کی کبھی ضرورت نہیں پڑی لیکن آج کے سمئے میں ایک چھوٹا بچہ پانچ سال کا کتابیں اس کے اوپر دس پندرہ کلو وزن ہوتا ہے اور صبح سے شام دوپہر تک اسکول میں جاتا ہے پھر شام کو ٹیوشن میں جاتا ہے پھر ہوم ورک کرتا ہے اس کا جو سماجک اور ایتھلیٹس وغیرہ کا جو مائنڈ کا گروتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہونے دیتے کھیل کبڈی وغیرہ وغیرہ سے اسے دور رکھا جاتا ہے اس سے اس کا جو سماجک سوسل ایک وہ ہوتا ہے ایک بڑھوتری ہونی چاہیے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے سوسل لولپمنٹ وہ نہیں ہونے دیتا آپ کو آپ ان بچوں کا ٹیوشن تو اس طرح کے سے مائنڈ پر ایک بہت برا اثر پڑتا ہے جو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ مجھے بس نمبر اچھے لانے ہیں نمبر اچھے لانے ہیں تو مائنڈ کہیں نہ کہیں اس کا سکڑنے لگتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو اسکول کے بعد تھوڑا کھیلنے کا وقت دیں اور پھر وہ شام کو جو اسکول سے سیکھ کر آیا ہے وہی ہوم ورک کرے پھر ادھر ادھر تھوڑا گھومے پھرے اپنے پریوار میں گھومے پھرے دوستوں میں ٹہلے یہ ضروری ہے بچوں کے لیے ٹیوشن وغیرہ کا جو معمول بنایا گیا ہے یہ بہت اچھی چیزیں نہیں ہے اس سے بچوں کے مائنڈ کو سکڑنا مقصد ہو جاتا ہے